बिहारके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जे एकदसकसँ बेसीसँ मुख्यमंत्रीके पद पर आसिन छथि आ हमरा लागै यऽ हुनका रहैत काफी विकास भेलै बिहारके शिक्षामे बहुत विकास देखल गेल अछि बिहार के सड़कके स्थितिमे बहुत विकास देख रहल छी हमसभ आओर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देख रहल छी बिहारके अन्दर जे पहिने ई रहै नहि कि बेरोजगारी कनि बहुत बढ़ल रहि लेकिन नीतीश कुमारके रहैत जे भी ओसभ केलखिन हँ रोजगारके काफी बढ़ावा भेटलय हँ एतय दिनसँ आ विधानसभाके सदस्यके भूमिका हमर क्षेत्र मे जे रहल ओ काफी निक रहल हँ कियाकि हमर क्षेत्रमे जेना सुनय छी पहिने जे बिजली आ सड़कके हालत बहुत खराब रहै लेकिन ओकर बादसँ धीरे धीरे काफी सुधार एलए हँ अभी तक खैर बहुत ही बढिआँ हालत छै एतए के बिजली आ सड़कके पानि पानिके तऽ खैर कोनो दिक्कते नहि छै तऽ ईसभ भूमिका काफी निक रहल हँ मुख्यमंत्रीके आ विधानसभाके सदस्य जे हमर क्षेत्रके छथिन